हेलो मैम नमस्ते बोलिए क्या काम है हाँ तो हाँ आप ले कर चली आईए हम हम आपको बना देंगे पर खर्चा चार सौ रुपया लगेगा

तो उसका भी हाँ उसका भी खर्चा अलग से लगेगा बैटरी के नया बैटरी लगाना पड़ेगा उसमें ठीक है ले कर चली आईए हम देख लेंगे क्या प्रोब्लम है इसमें सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा जी पैसा पैसा चला जाएगा एक हज़ार तक तो आप कब लेकर आ रही हैं ठीक है कितने बजे ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है ना मोबाइल में ठीक है बैटरी खराब है तो बैटरी में कितने पर सेंट तक चार्ज होता है फिर स्विच ऑफ हो जाता है

ठीक है तो नया बैटरी लगा देंगे ठीक है और कोई दिक्कत बजट तो काफ़ी है माउंट एक हज़ार रुपया लगेगा ठीक है और कुछ दिक्कत तो और मोबाइल में कोई और प्रोब्लम नहीं है ना बता देंगे हम उसका व्यवस्था कर लेंगे जो हमारे पास सिस्टम नहीं होगा ठीक है कैमरा में भी दि प्रोब्लम है ठीक है नया कैमरा लगाना होगा उसका भी अलग से खर्चा पड़ेगा ठीक है आप बताएँगी ना ठीक है तो अब बता दे रहे हैं पंद्रह से दो हज़ार तक आपकी मोबाइल में खर्चा आएगा अब अग तैयार है बनाने के लिए तो ला सकती हैं ठीक है तो चली आईए कम कर सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना ठीक है कर सकते हैं जी कम ठीक है नमस्ते रखिए